हमारे यहाँ बहुत से कलाकार हैं जो जिनको आ बहु पैसे के कारण आगे नहीं भर पाए बढ़ पाए तीन चार कलाकार है जो पैसे की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए हैं और तीन चार ऐसे हैं की जो जिनको खेल खेलने ही नहीं दिया जा सका जेवलिन फेंकते थे अच्छा उनको गेम में मतलब पैसे के कारण गेम ही नहीं खेलने दिया जा सका और कुछ ऐसे हैं जो बहुत से मतलब पेंटर हैं कलाकार हैं किसी को मतलब अच्छा स्टेज अच्छा सिंगर है कोई स्टेज भी नहीं मिला मतलब अच्छा करने का मौका ही नही दिया जा सका जिससे वो लोग कुछ कर नही पाएं हमारे यहाँ के कलाकार हमारे यहाँ बहुत से कलाकार हैं उनको कुछ मतलब सहयोग किया गया होता तो वो अब तक बहुत बड़े कलाकार होते और हमारे यहाँ तो एक वेट लिफ्टर हैं जो कि उनको अब सपोर्ट किया जा रहा है अगर वो अच्छा करते है बहुत अच्छा कर सकते है ऐसा उम्मीद लग रहा हैं उन उनको मतलब कोई टेंशन वगैरह नहीं है मतलब उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है पैसे के लिए भी वो गेम भी खेल सकते हैं और उन्होंने तो पहले जेवलिन की थी चुकी स्टेट तक गोल्ड किया था उन्हें पैसे के कारण नेसनल नहीं जा पाए और अब वो अब वेट लिफ्टिंग करने लगे हैं जो की अब अच्छा खासा वेट लिफ्टिंग करते है अब वो कलाकार आगे तक जा सकते है ऐसा मुझे मतलब लग रहा है और कुछ ऐसे है की जो पैसे के कारण गेम ही छोड़ दे रहे है है कुछ कुछ कलाकार ऐसे है की हमारे हम मतलब कोई उनसे ज्यादा फेंक दे रहा है तो भी हमें छोड़ दे रहे हो उम्र ज्यादा चली रही हो कुछ कर नही पा रहे है इसी वजह से